हॅलो खंय पावला तूं हांव रावला हांगा बार्देज बाजार सुपर मार्केटा कडेन रावलां मातसो बेगीन यो चड करून मातशें फुडें येवचें पडटलें तुका दिसतलों